जोङो गोदो जोंनावथ' फायखाना होननाय गैयामोन जोङो फोथारावनो मानसि एराय एराय हाग्रा फिसा जायथोब जायथोब दिंखिया फिसा जायथुब जायथुबावनो ओरै एब्रे एब्रे खियोमोन जोङो जिरायनानै जिरायनानै खिनसै दैमायाव खिबुखौ सुबोनसै मानसि मानसि एराय एराय फुंआवनो थांसै आरो मोनाबिलि बिलि सोरबा खिनो ओंखारदोंबा सोरबा सानाव खिनो ओंखारदोंबा बिदिनो मानसि एराय एराय खियोमोन जोङो दासो फायखाना जाजोबबाय गोदोथ' फायखाना गैयामोन आयफोर आफाफोर आरो जोङो दुगैनायाबो दैमायावसो दुगैयोमोन आरो दैखरमोन जोंना खलबो गैया दैखरखौ जोङो दाब्लुं दाब्लुं खावोमोन दुरुजों बालथिंजों थानदासै आरो मा गुसुसै सानदुं गोसाबाबो दैखरनि दै नालाय गुसु मोनामा निजरा सोरनाबा निजरा फैगोन सोरनाबा फुंखा मोनगोन सोरनिबा निजरा मोनगोन बे दैमा गिदिर गिदिर आरोखि गौरांफोरनि ओरै हाजो खर'नि दैनि फुंखा फैगोन सबनो दैख'रा बेबादिनो गोथौ गोथौ खुरोमोन गोदो हाबोमोन दैखर सिङाव हाबनानै खुरहैयोमोन मानसिफ्रा आरो जों गोदो दाहोना लावखार ग्रोम ग्रोम लानानै जायोमोन जायहा दंजायो बेहा दाहोना लाबाय लावखार लाबाय रुवाथि लाबाय ग'नाय समाव गाबगुलायहरनसै जोंहा हगारनाय समाव गावसोरबो गाबलायलायलांसै सौराय फिथा देनानै हगारहनोसै जोङो मेसें समावबो बिदिनो फिथा सिथाव सौनसै दैलां समावबो बिदिनो सौराय एवनसै ज' ज' ज' ज' दाहोना लावखार जालायनसै जौआबो बिदिनो न' खाथि खाथिनि दाहोना लावखार ज' ज' नोंनाव नङा आंनाव फै जोंनावबो दङ होननानै हाल हगारनानै फैनसै ज' जानथा नै जोंना जानथाजोंसो सरगोन मनाजों सेरा जानथासो नै दा उनावसो मना जादों ससेआवसो आमफ्राय बिदि बिदै लोङो गोरान लोङा ओरैनो अफ्रि गोसायखौ मावनाय बायनानबो लोङा जोंना गोदोना बायनान लोंनाय गैया न'आव संनाय जानथाजों सरनाय जानथा नै गाहाम स'रनोसै हाल हगारनानै फैबाथाय ज' लोंसै ग्रोब जानोसै दसे रेस्ट लानसै ग्रोब थांसैलाय दुब्लियाव ज' ज' नोंनि दाहोना आंनि दाहोना आरो मोनाबिलिआवबो खामानि जोबनानै फैबाथाय ज' बेबादिनो जानथाफा सरनोसै लोंलायनसै गामलाफा मानि सरनोसै सरोसोमोन जोंना बिदैबो फिथेङामोन गोथाव बिनि अफ्रि गोसायखौ ग्रोब मावदो न'आव मावनाय जौ नालाय मावनायाबो गोदै गोसा ओंखारसै जोंना गोदो बर' बोरायनि नेमा बिदिनोमोन दानासो ह बायना लोंनाय मुलि होनाय मा होनाय इजोंनो बेमार जालांबाय लिबार गारजि जाबाय किडनि थां गारजि जाबाय बिजोंनो थैजोबबाय फारि फारि मोखां बुनानै थै रानजोबनानै थैलांजोबबाय फारि फारि दाना जौजोंनो बर'नि बर'आ जौखौनो दासिमबो गारनो हाया लों एफाखौ लों जोंना गोदो बिदि नङामोन आयफोर आफाफोर जोंना मालाय मोनाबिलि समाव फुंआव हाल हगारनानै सानाव खामानि मावनानैसो लोङोमोन बिदि जानला मोनला बायनानै लोंनाय गैयामोन आयफोर इन्दि लुयोमोन जि दायोमोन ज' ज' दा रुवाथिफ्रा इन्दि लुनांगौ जोंना माइ सौनांगौ जोंना दुलि दुलि माइरं सौनानै दुलि दुलि माइरं सौओमोन जोङो बस्था बस्था माइरं सौवोमोन रुवाथिफ्रा जि दानांगौ इन्दि लुनांगौ दैलांआव मेसेंआव जि दानांगौ दैलांआव इन्दि लुनांगौ जों जोबोर इन्दि लुयोमोन इन्दि सि दायोमोन गोदो एम्फौ फिसिमोन जोंथ' बिराद एम्फौ फिसियोमोन आंथ' इन्दि बिलाय बायै बायै लायोमोन आं बोरायखौ लानानै साइकेल जों बजाय होयै होयै लायोमोन आं बायै बायै लायोमोन आं जोङो साब्रै साबासो दंमोन जोङो ज' ज' एम्फौ फिसिनाया आबै हाब एम्फौ फियो एम्फौ लाथा जायो इन्दि लुयो इन्दि सि दायो दख'ना आगर दागोन आगर गिदिर दागोन दख'ना सोङोबाथाय आंहा मोनाव उन्दुनो ओंखारलायामोन माबोरै लाबा अबेजों सोंबा बबेजों बबेजों सोंबा बबेया समायगोन खुन्दुंनि खालारखौ सोरखि हौवाफ्रा सोरखि खायोमोन दांगोन आथा खायोमोन जोङो दांगोन आथाजों खुन्दुं थुनोमोन सोरखि गिदिर दं सोरखि फिसा दं ओमफ्राय बे खुन्दुं आवाखौ सोरखि गिदिरजों दांगोनाखौ खुन्दुं आवाखौ सिफायगोरनसै उनाव माइदि जोङो माइदि सिफ्लेनसै माइदि सिफ्लेनानै गिसि थुनसै गिसि थुनानै गोरान थुनसै होमबाना जों सोंसै सोरखि सोरखि बुरजा दोनोसै आगरबा आगर सोंनोसै बिदनबा बिदन सोंसै अबे खालार खौ मोजां मोनगोन जोङो बिदिनोमोन ज' ज' जि दानाय सोरबा थाब दानो रोंनोसै सोरबा सालजों दानोसै आंथ' थार रोङामोन सालजोंनो जि दायोमोन आं सालजोंनो सालजोंनो दायोमोन आबै आं